परिवार परिवार हम लोग जैसा जानते हैं कि परिवार पुरुष महिला बच्चों का एक घरों में अपना मिलन को जो अपने होते हैं उसी को हम लोग परिवार कहते हैं इसमें दोनों लोगों की भूमिका होती है पुरुष की भी और महिला की भी तो बिहार में पहले लोग उतने शिक्षित नहीं हुआ करते थे अब यह चीज़ हो रहा है कहीं कहीं पहले लोग क्या होते थे कि महिला घर में रहती थी खाना बनाती थी कपड़ा धोती थी पुरुष जा रहा है कमाई कर कमा रहा है कमाई करके सामने आता था डेली का उसका यही प्रतिदिन चल रहा था लेकिन अब ऐसा नहीं है पहले था ऐसा अब लोग शिक्षित हो रहे हैं अब लोग समझते हैं कि नहीं आत्मनिर्भर होना है सबको अपने अपने पैर पर खड़ा होना है महिला खुद कमाने में व्यस्त हो रहे हैं पुरुष खुद कमाने में व्यस्त हो रहे हैं सब लोग अब आपस में मिलकर सब लोग कमा रहे हैं तो पहले जो होता था यह चीज़ नहीं था अब उसके डायरेक्ट उल्टा हो चुका है अब लोग सब लोग अपने अपने पैर पर आत्मनिर्भर हो चुके हैं और अपने अपने कार्य को खुद से लोग करना चाहते हैं पहले ऐसा बिल्कुल ही नहीं था महिलाओं के द्वारा अगर कार्य बांटने की बात की जाए तो पहले जो मैंने बताया इससे पहले कि महिलाओं का कार्य यही था कि आप घरेलू कार्यों को देखिए पुरुष का काम है सिर्फ़ वह कमाई करके लाकर दे और अब उसको भोजन पानी बनाकर उसको खिलाइए पिलाइए बच्चों को पालिए यह मुख्य रूप से पहले महिलाएँ की काम थी लेकिन अब ऐसा नहीं है अब महिलाएँ भी पढ़ी लिखी हो गई हैं सब लोग तो खुद यह लोग भी अपना छोटे से छोटा रोज़गार कहिए या बड़े से बड़ा रोज़गार कहिए यह लोग अपना रोज़गारी पर उतर चुके हैं यह लोग आज भी बहुत सारे लोग हैं जो पहले की अपेक्षा ही जी रहे हैं लेकिन अब धीरे धीरे समाज में यह परिवर्तन आ रहा है अब महिलाएँ भी आत्मनिर्भर बिल्कुल हो चुकी हैं तो अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पहले के जैसा पुरुष और महिलाओं में कोई खास अंतर नहीं है लोग अब अपने अपने कार्य को बिल्कुल करते हैं अब यह नहीं है कि यह पुरुष करेगा यह नहीं यह महिला करेगी बात किसी चीज़ का भी चाहिए खेती कीजिए या किसी भी सेक्टर की बात कीजिए अब सब जगह आपको महिला मिलेगी सब जगह आपको पुरुष मिलेगा अब तो लेडीज फर्स्ट सरकार के द्वारा भी चला गया है लेडिज को प्रोत्साहन भी किया गया है तो महिला तो और किसी भी कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं बहुत बढ़िया बात है और समाज के लिए पहले की अपेक्षा बहुत सारे पॉजिटिव विचार भी निकल रहे हैं जो बहुत बढ़िया चीज़ है